औ औ औ औ औ क'क्राझारावनो आङो सासे स्कुल थिसार बे क'क्राझारावनो जोंना क'क्राझार स्कुल बेयो जानागाव आव दङ

औ औ औ औ दे होन दे औ जागोन दे जोंनाथ' बे क'क्राझार स्कुल बे जानागावाव हाय जोंना सिबिएससिनि आन्दाराव आरो सिबिएससि एपिलिटेत सिबिएससिनि आन्दाराव दा जोङो क्लास थेन सिम जोंना वान निफ्राय नार्सारि फ्रि नार्सारि ओमफाय थेन सिम दङ' जोंना दा जोंना थिसारफ्राबो जोंना बिदिनो बिस जन थ्रिस जन पयथ्रिस जन जागोन जोंना थ'थेल थारथि फाएफ जन जागोन जोंना आंबो सासे थिसार आङो जुग्राफि फोरोङो आरो जोंनाथ' माबानिफ्राय जायो साराय साराय आत्तानिफ्राय लानानै मोननै क्लासनि उनाव खनसे स्मल स'र्थ ब्रेक जायो आमफाय हाय बिनि उनावहाय साराय बार'थायाव जोंना लान्स ब्रेक जानानै दुइता पयस'लिसाव गहैयो आरो औ नाथाय सौफैजोबो बांसिनानो सौफैजोबो नाथाय माखासे जेनबा पेरेन्टसफ्रा जेनबा सोरबा सोरबा साख्रि मावनाय थायो बा सोरबा सोरबा अफिस बा पार्सनेल खामानि थायो बा बिनिखायनो साफा सानै गथ'फ्रा एखनबा लेत जायो आरो आरो जोंना स्कुल बास दंखायो नालाय स्कुल बास गोनांखाय जोंना जायफोर पेरेन्टसफ्रा खामानि थायो बिसोर स्कुल बासजोंनो गावसोरनि गथ'फोरखौ फाथायो आरो

जोंनाथ' क्लास फ्रि नार्सारि नार्सारि आमफाय थेनसिम आरो औ औ औ

औ जोंनि स्कुलनिफ्राय ततेल फसिस फसिस जन होदोंमोन फसिस जन आवहाय जोंना सब्बिस जना फास जादों सासे आथ' कन्फारमेनटेल होनांगौ आमफायहाय फार्स्थ दिभिसना जोंना आतार' जन जादों आरो बाखिआ सेकेन्द दिभिसनजोब

औ मोजांआनो औ औ औ

औ औ दे